हाँ हेलो हम पुजारी जी बोल रहे हैं क्या बोलना है बोलिए आपको मंदिर हाँ मंदिर आइए अरे यही तो है मंदिर आपका पटना में पटनदेबी है मंदिर कितना अच्छा मंदिर है घूरिए पटना आके

हाँ हाँ वहाँ हाँ आइए देखिए घूरिएगा तब न इधर इधर आइए गोबिन्दपुर में मेला देखिए गोबिन्दपुर मेला सबसे नामी मेला है इधर आप और घूमना है मार्केट उरकेट घूमिए जनदाहा है महुवा है मंदिर है हाँ हाँ हाँ बहुत बड़ा लगता है दुर्गा हाँ बहुत बड़ा लगता है बहुत बड़ा पूजा होता है यहाँ पे हाँ वहाँ पे है जो जो भी इच्छा होगा मांगिएगा पूरा हो जाएगा उसमें कोई कमी नहीं है

हाँ आइएगा घूमिएगा घूम लीजिए आके और कहीं का बताइए तब बता देंगे हाँ हाँ हाँ आइए हर हर हर हर तरीका का है आइएगा घूमिएगा तब न आपको दिखा देंगे ठिकाना बता देंगे आइए आप हमको कल करिएगा आपको हम दिखा देंगे ठिकाना है मंदिर में आइए पूजा उजा करिए मंदिर से मन से मांगने से मिलेगा आपको

इधर आइए इधर बटेसरनाथ बटेसरनाथ मेला भी लगता है हम लोग का बिहार में बटेसरनाथ मेला है मेला वहाँ भी है हाँ तो देखिएगा तब न आके देखिएगा तब न बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे भी बच्चे लोग आते हैं जाते हैं सब हाँ

ठीक है आइएगा घूमिएगा फिरिएगा देख सुनके चल जाइएगा तब बोलिएगा न जाके जहाँ वहाँ गए थे ऐसा ऐसा जगह देखे हैं तब न फिर फिर दूसरा हाँ फिर दूसरा हाँ बहुत अच्छा लगेगा दुर्गा पूजा में देखिएगा तो मेला एकदम भया भर्ती रहता है सब जगह एकदम हम लोग का बिहार पूरा हाँ नहीं नहीं शांति से होता है यहाँ पे कोई झूर झमेला नहीं है झमेला में कोई ये नहीं है शांतिपूर्वक होता है नहीं नहीं वो सब नहीं होता है यहाँ पे शांतिपूर्वक होता है मेला हाँ मंदिर में एकदम लाइन से जाइएगा पूजा दिजएगा पूजा देके अपना चल जाइएगा लाइन से काम होता है यहाँ पे लाइन सिस्टम है आराम से जाइएगा पूजा उजा करके चले जाइएगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और कुछ पूछना है और कहीं कौन और ठीक है आइएगा घूमिए पूजा देख